हेलो

हेलो अहाँ प्रोड्यू प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर साहब बज बजै छिए हँ जी कहलहुँ जे अहाँके एगो फिलिम आबैवला छलै बैनर हम देखने छलिए फिलिम आबैमे लेट भऽ गेल अहाँके हँ

हँ हँ तऽ कहै छलहुँ जे ओहिके मतलब हम जे छलै देखने छलहुँ साउथमे ओ जे फिलिमके जे कनि देने छिए सीन तऽ ओ यूट्यूबपर डालने छलै हम देखने छलहुँ जे ओहिमे बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शित कएल गेल छै ओ फिलिमके मैथिलीके युवाके साथे जे छै अपना मिथिलाके दर्शेने छै पूरा जगह जगहके मानल गेल छै एहिसबके लेल बहुत बढ़िआँ फिलिम लागल तऽ ओ मतलब कहिआ तक ओ लॉन्च भऽ जेतै फिलिम मार्च लास्ट नहि मिथिलाञ्चलमे तऽ छै अहाँ एगो अच्छा प्रोड्यूसर छिए फिलिमके अहाँ जे छै निर्माता बहुत बढ़िआँ छिए निर्देशक छिए अहाँ फिलिमके बढ़िआँसँ बनबै छिए अहाँमे ओ गुण अइ जे एगो मतलब एगो अथीमे रहबाके चाही नायक या ओकरा सिखेबाके ओ गुरुमे रहबाके चाही एहन तऽ एहि तरहके गुण अइ जे फिलिम अहाँ मैथिलीमे आनै छिए ओहोमे एके फिलिम नून रोटी जे केओ भी जानैत हेतै मैथिलीके तऽ ओ तऽ बुझिते हैतै जे फिलिमके बारेमे

प्रसिद्ध छै जी जी हँ हँ एहि फिलिमके नायकोके रूपमे बढ़िआँ रोल करने अइ जे छै ने आओर नायकोके रोल निभेने अइ बढ़िआँसँ अइ पूरा पारम्परिक लगै छै धार्मिक सेहो छै फिलिम बहुत बढ़िआँ बनेलिए शूटिङ्गके सीन जे जतऽ जतऽ जाहि दृश्यसबके लेने छिए ओ दृश्यसब बहुत ही मनोरञ्जक दृश्य छै मिथिलाके अहाँ हर चीजके दर्शेने छिए ठीक अछि ठीक छै सर ठीक छै